मूंखे गाड़े कलर जी कुर्ती खपे पई मां गोलीअ वारे वटि वियमि हुन मुंहिंजी कुर्ती मस्तु कढी ॾिनी ऐं मां उहा वठी आयमि तंहिंखां पोइ मूंखे डपु हुयो त इहा धोयण में फिटी न वेंदी पर कोन्ह फिटी ऐं मूंखे ॾाढी परफैक्ट आहे जेॾीमहिल बि मां पाईंदी आहियां मूंखे सभु चवंदा आहिनि तोखे ॾाढी मस्तु थी लॻे ऐं मूंखे ॾाढी हुआ वणंदी आहे